पन्नास हजार दोनशी एक रुपय चार लाख पंचवीस हजार पांचशी सतरा रुपय आठ लाख दा हजार तिनशी एकोणीस रुपया तीन लाख बत्तीस हजार दोनशी पांच रुपय दोन लाख तीस हजार तिनशी रुपया